साँप काटि लै है तऽ ओकरा की करल जाय है पहिले जहाँ पर काटै है वहाँ पर कोनो रस्सी से मने ओकरा बाँधके आ अस्पताल ले जाइके चाही काहे की तऽ ओकरा रोकेके ने चाही घर पे आ चाहे नहि झड़बाबेके चाही ने फूकाबेके चाही झड़बाबैके झड़बाबैमे इंसान खत्म हो जाइ है आओर अस्पताल चलि गेलाके बाद ओकर सूइयाँ दै है तऽ ओहिसे जल्दी बिष ओकर उतरल हमरा गाँवमे काटने रहै एक बच्चाके काटि लेने रहै गोरमे पढ़िके एलै बच्चा इसकुल से ओकरा गोरमे साँप काटि लेलकै छओ सालके बच्चा रहै तऽ ओ साँप जाहि दिन होस्पिटलमे बच्चा रहलै होस्पिटल लेके चलि जाइ गेलै झड़ेलकै फूँकेलकै नहि आ होस्पिटल लेके चल गेल रहै आओर ओ बच्चा जा दिन रहलै होस्पिटलमे तै दिन साँप ट्रंकके तऽरमे रहलै छुपिके ना ओकरा मारलकै ना किछो नहि मारलकै जब बच्चा जीबित हेतै तऽ ओकर जीब कथी ले हत्या करतै की अगर बच्चा बच्चा ने नहि जीबित तऽ कर सकतै रऽ लेकिन बच्चा जीबित रहै तऽ कोन जरूरी रहै ओकर हत्या करेके तऽ ओहे से जाए दिन बच्चा रहलै सात दिन आठ दिन तऽ ओतना दिन ब साँप रहलै ट्रंक तऽरमे तऽ बच्चाके बच्चाके इलाज चललै बजार से कोइ भी आदमी रहै है साँप काटे तऽ झड़ाय फूँकाइ ना सबसे पहले एम्बुलेंस मँगाके तुरंत अस्पताल चलि जाइके चाही जाहि से जान बैच जाय जान बैच जेतै बच्चाके अस्पताल लेके अरे जेतना पैसा लागतै साँप कटनाइ कोइ कोइ आदमी बचै छथिन कोइ नहियो बचै छथिन जे झड़ाय फूँकायके चक्करमे रहै छथिन उहे नहि बचै छथिन आओर अस्पताल आब तऽ अस्पतालमे दबाइ भी चला देलखिन हन फेर सूइयाँ लागै हीकै ओहिसे ठीक हो जाइ छथिन बच्चा मने सियान रहै चाहे बुजुर्ग रहै चाहे बच्चा रहै चाहे कोइ रहै अच्छा हो जाइ है दबाइ केला पे समस्तीपुरमे है होस्पिटल साँपके आओर रोसड़ामे भी है साँपके मने काटि लेलकै तऽ ओकर इलाज रोसड़ामे भी होइ है तब साँप काटलक बहुत आदमी कहाँ ले जइया नहि ले जइया कही नहि ले जाइके है ले जाइके है डाइरेक्ट होस्पिटल जे जान बैच जाइ आओर बहुत आदमी करै छथिन साँप जहाँ काटलकै तहाँ पर ब्लेड लगा दै छथिन ओ आओर खराबे चीज ने होलै ब्लेड लगेलाके बाद आब ओहिमे बीज पकड़ने रहै है ओ खराबी करै हीकै आ नया ब्लेड आनिके औंठा पर चीरके आओर बाँधि देबयके रसरी से तब ओ हो जाइ हीकै मने बिष ऊपर नहि चढ़ै हीकै आ ओकर बिष जँ जँ चढ़ल जाइ है ओ बिष ऊपर चढ़ल गेल तऽ काला होल जाल शरीर काला हो गैल जहाँ तक बिष गेल तहाँ तक शरीर काला होल जाइ है आओर काला होइके बाद फूल जाइ है फूल जाइ हीकै तऽ वही सबसे बढ़िऑं अस्पताल अच्छा सुरक्षा जगह अस्पताल ले जाके वही दबाइ कराइयै और करेथिन आ वही ठीक हो जेथिन